हँ एगो खासतौर पे अछि खासतौर पे फोटोग्राफी कयने छी आओर वही चीज मम्मी भैया भाभी पप्पाके साथ पटनाके चिड़ियाँघर गेल छलियै आओर वहीँ से बहुत अलग अलगके जीव जन्तुके देखलीयै वहीँ पे फोटोग्राफी आर केलियै आओर सब फैमिली मिलिकऽ फोटोग्राफी आर केलियै अलग अलग जीवके साथभी फोटो लेलियै वहीँ एक दूसरे से शेयर करै छियै आओर वहीँ से भी एक प्रभाव एक बस ओना तऽ आहाँ अनेक बार भी यात्रा कयने छियै फ्रोट फोटोग्राफी केलियै पर एक बार ओ कयने छलियै ओ बहुत यादगार छलै आओर वहीँ से भी फोटोग्राफी बहुत यादगार छलै आओर वहीँ से भी फट सिना अलग अलग जीव जन्तुके साथ जैसे जिराफ आओर हाथी आरके साथभी बहुत अलग अलग तरहके फोटोग्राफी केलियै जैसे एस्केप भऽ गेलै ओ कैमराके नाम छै आओर वही सबसे फोटोग्राफी केलियै आओर एक दूसरे से शेयर करै छियै बहुत अच्छा लगै छलै बहुत यादगार छलै वहीँके अनुभव करै छियै आओर प्रभावो आहाँके काजमे कोन पड़ल छल कहू एक यात्राके साथ सब फैमिलीके साथ घूम घूमयके लिए सब गेलियै रहय आओर यही सबके से बहुत अच्छा लागल छै वही यादगार बहुत अच्छा छलै मम्मी पप्पाके साथ भी फोटो बहुत फोटोग्राफी केलियै आओर भाभी भैयाके साथ भी आओर अकेले साथ वही से एक दूसरे से करै छियै आओर अलग अलग फ्रेन्ड आर भी छलै फ्रेन्डके साथ भी फोटोग्राफी करै छलियै ओहिसऽ आ फ्रेन्ड आर भी फ्रेन्ड आरके साथ यादगार बहुत अच्छा भेलै वही से यादगारके साथ फोटोग्राफी करै छियै खासतौर जे बहुत अच्छा जैसे शादी उदी भऽ गेलै शादी उदीमे भी गेलहुॅं बहुत अच्छा फ्रेन्ड आरके साथ बहुत म मस्ती केलौहुॅं फोटोग्राफी आर मस्ती बला लेलहुॅं यही सबसे बहुत एक साथ बहुत यादगार आबै छै पोस्ट यही सबसे बहुत अच्छा से ई यादगार मनबै छियै वही फोटोग्राफी से एक दूसरे के जब नै मिल पाबय छिअय तऽ वही फोटो देख देख के याद करय छिअय